ٹھوک بازار وہ جگہ ہوتی ہے جہاں دکاندار یا پھر بزنس مین بڑا مال ایک ساتھ لیتے ہیں جیسے آزاد پور منڈی دہلی وسئی مارکیٹ ممبئی چنئی مارکیٹ دو ہزار بیس کے بعد سے انفلونس کی وجہ سے دال چاول تیل جیسے چیزیں بیس سے چالیس پرسینٹ تک مہنگی ہوئی ہیں آن لائن شاپنگ کے بارے میں بہتری یہ ہے گھر بیٹھے سامان مل جاتا ہے آفرس اور کیش بیک ملتا ہے ٹائم بچتا ہے اور بری بات یہ ہے کبھی کبھی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی جیسے سبزی فروٹ وغیرہ اور کبھی ڈلیوری لیٹ ہو جاتی ہے اور لوکل دکاندار کو نقصان ہوتا ہے